असांखे गुजरात बैंक मां लोन मिली सघंदो आहे असांखे बैंक जो कुरुप ॾियणो पवंदो आहे ऐं असांखे लोन जा पैसा भरिणा पवंदा आहिनि